जय झूलेलाल अई न ई सभु वस्तू करण खां पोइ मुंहिंजी बॉडी में इलाही फ़र्क़ु ॾिसणु आयो आहे जेके आहे न आउं हलणु वेंदी आहियां हलण खां पोइ मूंखे बॉडी मुंहिंजी बॉडी वज़न ॾाढो घटी वियो आहे अने घणेई मदद मिली आहे मूंखे मुंहिंजे बॉडी जो रिलेक्स रखण लाइ करे अने मूंखे ॾिसी करे ने ॿिया बि चईंदा आहिनि की तव्हां बि छा कंदा आहियो अहिड़ो की न असांजी बॉडी घटी वञे